सत्ताइस दू उन्नैस सए अन्ठानवे पचीस तीन उन्नैस सए निनानबे दस छओ दो हजार चारि दस सात दू हजार सात पचीस तीन उन्नैस सए अन्ठानवे